हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सबसे ज़्यादा चुनौती जो है वो फ़सल की सिंचाई के लिए आती है क्योंकि लोग इतने समृद्ध नहीं है कि वो सिंचाई के लिए बड़े बड़े जलस्रोतों का खुद काम कर सकें और इसके वजह से उनको जिन नहरों या सिंचाई के दूसरे स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है वो भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है या उनके खेतों तक उनकी पहुँच भी नहीं है और इस वजह से भी उनको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि मौसम परिवर्तन हो जाता है कभी बहुत सूखा पड़ने लगता है पानी नहीं पहुँच पाता फ़िर सरकार के द्वारा भी वित्तीय सहायताएँ उतनी उपलब्ध नहीं है यही सब चुनौतियाँ उन्हें मिलती हैं